جی آ رہا ہوں ہیلو گڈ ایوننگ ہاں سرجیت بولو جی جی کل صبح میں پانچ بجے ٹرینگ ہے تمہاری سب کی رہے گی پریکٹس سیشن چلے گا ڈیفینس کے لیے وہ ریڈ بال میں کیسے روکیں گے کیا کریں گے اس کے لیے تو آنا ہے ٹھیک ہے صبح آؤ پہلے رننگ کرو اس کے بعد پریکٹس ہوگی جی اس کا تھوڑا جی تھوڑا اپنا ڈیفینس کیسا مضبوط کرو کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں اگر سروائیو کرنا ہے تو ڈیفینس بہت مضبوط رکھنا پڑے گا اس کے لیے تم کو پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے جو ان سوئنگ ڈلیوری رہتی ہے وہ اندر آتی ہے بیٹ بیھ میں گیپ ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہوگی کیونکہ ان سوونگنگ ڈلیوری کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اندر آتی ہے اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کرو گے فورتھ اسٹمپ پہ مان لو وہ کچ ہوئی ہے تو وہ سیکنڈ اسٹمپ پہ آ کے رکے گی تو بولڈ ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے ڈیفینس مضبوط کرنا ہوگا اور ڈیفینس مضبوط کرنے کے لیے تم کو ایک دم پہلے اسٹیبل رہنا ہوگا بال کہاں پچ ہو رہی ہے اس پہ دھیان دو سمجھ رہے ہو نا ہاں پیر پہلے پیر پیر آگے رہتا ہے پیر پہلے جو بایاں پیر رہتا ہے اس کو ہم آگے کرتے ہیں پھر اس کے بعد جی بیٹ کو ساتھ ملانا ہے ایسا بھی نہیں ہو کہ پہلے پیر بہت آگے نکل جائے پیر بہت آگے نکلنے کی وجہ سے جیسے کنٹرول نہیں رہتا ہے تو پھر وہ بال پیڈ پہ بھی لگ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے تو اس پہ بھی دھیان دینا رہتا ہے کہ ہیڈ پوزیشن ایک دم صحیح رکھ کے آگے پیر پہلے نکال کے پھر ڈیفینس اس پہ کرو اور ڈیفینس ایک دم سر کے نیچے ہونا چاہیے جیسے آنکھ ایک دم اسٹیبل بال پہ نظر رکھنی چاہیے ایسا جی تو کل وہی آؤ پھر صبح وہ ہوگی پریکٹس ہوگی تو اس میں کیونکہ ٹیسٹ میں آپ دیکھو گے کہ اگر ڈیفینس مضبوط نہیں ہے تو پھر بال یا تو لیف کرتے ہیں لوگ لیکن ان سونگنگ ڈلیوری کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں مطلب چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بولڈ ہونے سے آپ ایل بی ڈبلو کے تو اس کو اوائڈ کرنا ہے اپنے کو تو اس میں محنت کرنی ہوگی ہاں ٹھیک ہے نا تو پھر کل صبح آؤ پھر پریکٹس ہوگی سب سے پہلے آ کے رننگ کرنا ہے اس کے بعد پریکٹس ہوگی اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اور کچھ پوچھنا ہے تو بتاؤ بتا رہا ہوں نہیں فاسٹ اور اسپین کا وہی ہے کہ پہلے تم بال جو نہیں فرنٹ فوٹ پہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ فرنٹ فوٹ پہ چانسز ہے لگنے چاہیے لیکن جیسا ڈیفینس سالڈ ڈیفینس جو ہوتا ہے وہ بیک فوٹ ہی پہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم کو بیک فوڈ پہ اگر بیک فوڈ پیر کے لیے شارٹ ڈلیوری ہو تبھی بیک فوڈ پہ کر پائیں گے یہ بھی وہ ہو رہتا ہے اگر آگے کی اوور فش ڈلیوری ہے تو اس پہ کیسا آگے کر کے پیر پہلے نکالتے ہیں لیکن اگر بیک فڈ پہ کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا مطلب ایک دم آگ کے نیچے باڈی کے کلوز کھیلتے ہیں جتنا باڈی کے کلوز کھیلو گے ڈیفینس اتنا سولڈ رہے گا اوکے ٹھیک ہے تو صبح پھر آپ چلو ٹھیک ہے گڈ ایوننگ